य'गा होनानै बुङोबोला जों आसाम हादोराव जों बयबो मिथिगौ सिगां ऋषि मुनिफोरा गावसोरनि आश्रमफोराव बे य'गाफोरखौ खालामोमोन आरो य'गानि जुगेदि गोबां मानसिफोरखौ बिथांमोनहा बेरामनिफ्राय सोखानायखौ जों नुनो मोनो जों दानि मुगायाव य'गा होनोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङानो मिथिगौ आरो य'गानि प्रहैखान केन्द्र सोलोंथाइ थावनि गोबां जायगायावनो खुंनाय जादों ओनसोल ओनसोल य'गानि क्लास बा स्कुल खुलिनाय जादों बिनि जुगिदि जोंनि गोबां सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बेरामनिफ्राय रैखाथि मोन्नायखौ जों नुनो मोनदों जाय सुबुङा य'गा खालामो बिथांनि देहाया गोख्रों थायो मेन्टिलिटि फिजिकेलि गासै साइटआवनो गोख्रों थायो जों रामदेबखौ जों बयबो मिथिगौ रामदेबा रामदेबखौ जों य'ग गुरु होनानै जोङो बयबो मिथिगौ बिथाङा य'गानि गेजेरजों गासै बुहुमाव सिनाय जानाय जादों आरो दा बे य'गाखौ गासै बुहुमाव गनायना लादों दा बे हिसाबै जों य'गा दिबसबो अल इन्डिया लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव फाथिनाय जायो बे जिआट य'गा दिबसनि गेजेरजों बे य'गा खालामनायखो जों गासै बुहुमावनो फोसावनाय जादों दायो जोङो मिथिनो मोनो य'गा खालामनायनि गेजेरजों जों गोबां बेरामफोरखौ जों सख'जानाय जों नुनो मोनदों जायफोरा बैसोगोरा बिथांमोननि थाखाय य'गाया बांसिन गोनांथि दङ मानो होनोबोला सेंग्रा सिख्ला खम बैसोनिफोरा गोबां गेलेनाय बायदिनि गेजेरजों य'गाखौ खालामनाय जाखायो होनब्लाबो गाव गाव जिउआव य'गाखौ लाखिनाया गोबां गोनांथि दङ नाथाय जायफोर बैसोगोरा बिथांमोनहा बैसो थांनाय लोगो लोगो आथिं सानाय खर' सानाय सिं सानाय बायदि बायदि बेरामफोरा गोबां नुजानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों मिथिनो हागौ य'गानि गेजेरजों बेफोर बायदि आथिं सानाय बा अन्नायन्न गोबांखौ जों फोसाबनो हायो सख' सोखानानै लानो हायो जेरैहाय सासे सुगार बेरामिया बा सासे सानाय सुनाय थानाय बेमारिया फुंबिलि समाव जुदि ट्रिस मिनिटनिफ्राय साति मिनिटहालागै जुदि थाबायोबोला जों सानाय बेरामनिफ्राय आथिं सानाय सिं सानाय बायदि बायदि बेरामनिफ्राय जोङो गानायखौ नुनो मोनो आरो गोबां मानसिफ्रा बांसिन उजनजों थायो सोलिनो थान जायो बिथांमोन बायदि मानसियाबो जुदि रेगुलार एक्सासाइस खालायबा य'गा खालायब्ला बिथांमोननि जिथु बांद्राय मोदोम जानाय देहा बेफोरो अजन खमाव फैनो हायो बेखायनो जों य'गानि गेजेरजों जोंनि देहायाव जानाय गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ जोङो सोखानानै लानो हायो बेखायनो आं थुलुंगा बा एबा खावलायनो हास्थायो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव य'गानि प्रसिशन केन्द्र जायगा जायगा खालामनो नांगौ आरो साफ्रोमबो सुबुंनो य'गानि सिकाखौ होनो नांगौ